جی ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ہاں جی یہ کہہ رہا تھا کہ میری دو پچھلے دو دنوں سے میری تھوڑا طبیعت خراب ہے وومیٹنگ ہو رہی ہے اور اس کا کیا علاج ہے جی عبد المعید دراصل مجھے دو دن سے وومیٹنگ ہو رہی ہے پیٹ درد کر رہا ہے اور سر بھی درد کر رہا ہے اصل میں دو دن پہلے میں نے کھانا کھایا تھا اور مٹن کا مٹن کھایا تھا بکرے کا اور چکن بیف بریانی کھائی تھی اور نان روٹی کھائی تھی اور سوئیٹ ڈش کھائی تھی نہیں تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا اور سر میں درد ہو رہا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا وہی رات سے ہو رہا ہے جب سے میں لیٹا تھا ہاں فون میں تھوڑا زیادہ استعمال کرتا ہوں لیٹ کر کے

جی جی جی جی شکریہ ڈاکٹر صاحب